मूंखे गाना गाइण में त पहिरें खां वठी ईअं इंट्रैस्ट हूंदो हुयो मां पहिरें खां वठी गाना गाईंदी हुयमि कंहिंमहिल कंहिंमहिल ईअं मन जो थींदो आहे भई ख़ुशी हूंदी आहे मन में त असां गाना ॿुधण जी ॾाढी असांखे इच्छा थींदी आहे त असां गाना ॿुधंदा आहियूं तसि हुन सां असांजो मन ॾाढो ख़ुशि थींदो आहे त मां पहिरें खां वठी पंहिंजे मन खे ख़ुशि करण जे लाइ गाना गाईंदी हुयमि ऐं ॿुधंदी हुयमि वेठे वेठे इन में मुंहिंजो टाइम ॾाढो सुठो पास थी वेंदो हुयो हिकु दफ़ो मां लाइव कॉन्सर्ट में वई हुयमि हुते ॿ टे गाइक कलाकार आया हुया हुते उहे गाना पिया गाइनि हुननि जो गाइण जो तरीक़ो ऐं गाइण जी रीति ॾाढी सुठी हुई ऐं उन्हनि खे ॾिसी करे मुंहिंजे मन में उन्हनि जे प्रति ॾाढी उहो गानो गाइण जी ॾाढी उत्सुकता वधी त मां उन्हनि खे ॾिसी गानो ॿुधणु गानो गाइणु शुरू कयो